گھٹنے میں جو درد ہوتا ہے تو ہم لوگ گھریلو علاج کرتے ہیں جیسے کہ ہلدی کو پیس کے سجن کو پیس کے گرم کر کے اس میں تو گھٹنے پہ لگاتے ہیں اس سے درد آرام ہو جاتی ہے تو اس سے نہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم لوگ ایکسرا کراتے ہیں ایکسرا سے دیکھ پتہ چلتا ہے کیا ہوا نہیں ہوا اس میں دوائی لیتے ہیں گھریلو علاج اس میں بہت ہے جیسے گرم پانی نمک ڈال کے اس کو گھٹنے کو سینکتے ہیں اور آگ کا پتا آج کل گھریلو علاج میں ہوتا ہے آگ کے پتے سے گرم اس میں تیل کر کے آگ کے پتا پہ گرم تیل کر کے گھٹنے پہ لگاتے ہیں اس سے بھی بہت فائدے ہوتے ہیں اور ہلدی چونا لگاتے ہیں گھٹنے کے درد میں اس میں بھی آرام بہت ہوتی ہے جیسے دوائی لگاتے ہیں مرہم ڈاکٹر مرہم دیتے ہیں تو مرہم لگاتے ہیں اور گرم پانی سے سینکتے ہیں اور اس میں بہت درد ہوتے ہیں تو اپنے گھریلو علاج جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ہم لوگ کرتے ہیں جیسے ٹھنڈا پانی کا بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ گھٹنے کے درد میں کم آ جائے گھریلو علاج اسی طرح ہوتا ہے